उन अस गल्ल करनेआं कि साढ़े एरिये बिच्च हैल्थ केयर सेंटरस कियां इम्प्रुब करी सकने जियां में आं उधमपुर दा रौह्न आह्ला वासी ठीक ऐ साढ़े उधमपुर बड़ियां स्हूलतां दित्तियां बट लेकिन गोर्मेंट ने इक गल्ती कित्ती कि लोकें गी इस गल्ले बारै जागरूक नीं कित्ता गोर्मेंट को लोगों को इस के लिए जागरूक करना चाहिये था कि उन को क्या क्या स्हूलतें मिलियें है जैसे कि लोक जंदे ते अस्ताल जंदे ते उत्थै केह् करदे लाइनें च खड़ोंदे पर्ची कटाने आस्ते पर लेकिन उन आवा ऐप लांच कित्ते दा जेह्ड़े मरीज अपने घरां बेइये पर्ची कटाई सकदे ते इ'न्नी लम्मी कतार च लगने दी जरूरत नेई पौग उ'नेंगी ठीक ऐ पर लेकिन अल्ली बी लोक इस चाजें बारै जागरूक नेई हैन गोर्मेंट गी कोई ना कोई स्कीम चलानी चाहिदी जागरूकता आस्ते कि लोक इस बारे जागरूक होन जियां साढ़े इत्थै दवाइयां हैन ठीक ऐ जां जन औषधि सेंटर न जगहा जगहा खुल्ले दे ठीक ऐ जिसी अस मतलब कि जित्थै जाइयै अस अपनी दवाई लाई सकने बड़े सस्ते दाम उप्पर थोंह्दी जेह्ड़ा बजार दो सौ रपेऽ दा पता उत्थै चालियें पंजतालियें रपेऽ दा पता ओह् थोह्ई आना असेंगी दवाइयें दा पर लेकिन लोकें गी अल्ली बी नीं पता ऐ कि कुत्थे कुत्थे जन औषधि सेंटर खुल्ले दे ते उं'दा केह् रोल ऐ उ'नेंगी एह् इं'दे बारे च थोह्ड़ा मिस गाइड उत्थें जेह्ड़ी दवाई दो सौ रपेऽ दी ऐ उत्थै अगर चालियें रपेऽ दी थोआ दी ते उदे बिच्च ते उ'दे च बड़ा फर्क होना फर्क केह् होना तुस सनाओ कि फर्क केह् होना उ'नेंगी ते महां सनाना चाहिदा कि एह् साढ़े ही एरीये बिच्च त्यार होइये जेह्ड़ा टैक्स टूक्स जेह्ड़ा जैदा लगदा ते ओह् बचियै उनेंगी सस्ते धाम पर पवा दी लेकिन गोर्मेंट ने एह् जागरूकता देनी चाहिदी ओह् बी उ'नें नेई दित्ती उ'दे बाद गोर्मेंट ने इन्नियां मतलब कि आयुष्मान कार्ड बनाया जिसी अस गोलडन कार्ड आखने ठीक ऐ पंज लक्ख उप्पर मतलब पंज लक्ख पर उ'दा बंदे दा एडमिट उप्पर लाज होई सकदा जिस बेल्ले ओह् दाखल होई आ ठीक ऐ लेकिन लोकें अलले बी सारें लोकें नेई बनाये दा किन्ना चेर होइया इसी बनंदे एह्दे आस्ते जगहा जगहा सेंटर खुल्ले दे लेकिन अल्ले बी लोकें कि नेईं पता ऐ कुदरां बनाने कुदरां नेईं बनाने लोके अल्ली बी दर दर भटका दे गोर्मेंट गी स्कीम चलानी चाहिदी कोई जेह्दे बारे उनेंगी इस चीजै बारै गी पता चले सारा कम्म उं'दे आस्ते खुल्ले दा ते इ'यां केह् फायदा गोर्मेंट ने इन्नियां स्कीमां बनाई दियां ते उ'नें स्कीमें दा फायदा नीं लैंङन ते कुने लैना एह् मतलब उपपरां जेह्ड़े हैल्थ सेंटर ऐ न हैल्थ सेंटर बिच्च गोर्मेंट गी ध्यान देना चाहिदा पापुलेशन दिन वा दिन बधा दी साढ़े इत्थे बी हर जगहा तुस दिक्खेआ जाए जेह्ड़ा नमां सेनसिस ऐ पापुलेशन तो हर जगहा बड़ रही ऐ लेकिन स्टाफ उ'न्ने दा उ'न्ना ही ऐ लेकिन स्टाफ उ'न्ने दा उ'न्ना ऐ बी बद्धाना चाहिदा उत्थै जेह्ड़े नमीं इक्यूपमेंटस उत्थे इंस्टाल कराने चाहिदे नमियां मशिनरियां चली दियां जेह्दे कन्नै कम्म असान होइया ते टैम दी बचत होग बडले गी गोर्मेंट ने इस चीजें पर ध्यान नीं दित्ता जेह्ड़ी अज्ज कोला त्रीऽ साल पैह्ले चलादे अज्ज बी उ'ये चलादी इक चीज इ'न्ना वर्क लोड थोह्ड़ी सेही सकदी इक बंदा इ'न्ना कम्म थोह्ड़ी करी सकदा पैह्ले गोर्मेंट गी स्टाफ बी बद्धाना चाहिदा नमियां इंस्टालमेंटां बी करानियां चाहिदियां ते लोकें गी जागरूक बी करना चाहिदा कि एह् चीज की बनाई दी किस गल्ले बनाई दी इ'यां केह् फायदा इन्नियां स्कीमां कड्डन ते अस लोक नीं फायदा लैगे ते कुने लैना ते में इ'यै आखना चाह्ना कि गोर्मेंट गी साढ़े पीएचसी हेल्थ सेंटर पर धयान देना चाहिदा केश लोक जानि कि साढ़े इत्थे जाओ तुस अस्तालें जाओ जां हेल्थ सेंटर जाओ कुसे बी लोक ते पुज्जे दे गै नीं होंदे हैन केह् फायदा अगर ओह् इ'यां मुफ्त दी तनखा खादे गोर्मेंट इक सट्रीक्ट आर्डर कड्डना चाहिदा कि जेह्ड़ा इ'न्ने बजे तक नेई पुज्जे ते ओह्ड़ी एक्सपलेनेशन कड्डनी चाहिदी नेहा केश बी नीं ऐ एह् सारी चीजां बड़ियां गलत ऐ न ते गोर्मेंट गी ध्यान देना चाहिदा ते साढ़े इत्थै तक कि एह् सब चीजां इंस्टाल करन ते असें लोकें गी फायदा होग ते साढ़ा टैम बी बचग ते केइयें दी जिंदगी कन्नै खिलबाड़ बी नेई होग